जैसा कि आप तो जानते ही होंगे हमारे देश खेल के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ गया है यदि हम बात करें हमारे राज्य मध्य प्रदेश की तो अपना राज्य मध्य प्रदेश खेलों के क्षेत्र में भी बहुत आगे हो गया है फिर चाहे वह खेल जैसे राज्य स्तरीय हो स्वदेशी हो विदेशी हो ग़ैर राज्य स्तरीय हो सभी में आगे हो गया है खेल का खिलाड़ी के जीवन में एक अलग ही महत्व होता है खेल से खिलाड़ी को जागरूकता मिलती है इससे सामाजिक जीवन जीने की हमें सीख मिलती है इससे सामाजिक लोगों में आपस में रिश्ते बनते हैं लोग मिल जुल कर रहते हैं क्योंकि खेल में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता और कोई भी रोक टोक नहीं की जाती जैसे खेल खेलने से खिलाड़ियों को सामाजिक जीवन की सीख मिलती है और खेल का व्यक्ति का जीवन में एक अलग ही महत्व होता है वह एक अलग ही भूमिका निभाता है खेल से खिलाड़ी समाज में एक अपनी अलग पहचान भी बनाता है खिलाड़ी अपना करियर भी बनता है और जैसे खेल से खिलाड़ी को जो भी इनकम मिलती है जिससे वह वे अपनी शहर गाँव और अन्य सामाजिक जगह की आर्थिक सहायता में मदद करता है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय राजकीय खेल मलखम है जिसे वर्ष दो हज़ार तेरह में घोषित किया गया था किस खेल के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका प्रभाष जोशी पुरस्कार है प्रभाष जोशी पुरस्कार सर्वप्रथम अजय वक्तारिया को दिया गया था और खेल खेलने से हमें एक अलग ही आनंद आता है खेल खेलने से खिलाड़ी लोग लोगों को बहुत अच्छा लगता है खेल खेलने के लिए खिलाड़ियों को बहुत ही मेहनत करना पड़ता है उन्हें जल्दी भी उठना पड़ता है दौड़ना भी पड़ता है और भी बहुत कुछ करना पड़ता है खेल खेलने के लिए व्यक्ति स्वस्थ्य खेल खेलने से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है उस उसका मानसिकता काम होता है शरीर का विकास होता है खेल खेलने से व्यक्ति खुश रहता है आनंदमय रहता है खेल खेलने से व्यक्ति का शारीरिक विकास हो जाता है और वह सभी लोगों से अच्छी तरह से व्यवहार करता है